जोंनि मिथिंगायारि सम्फदफ्राथ' गोबां दङ जेरै दंफां लाइफां बेफोरखौ फालांगिनि थाखाय बाहायनाय जायो जेरै जों मैगं थायगं जोंनाथ' नुनाय मानि गासिबो जों मानसिजों बाहायजानायानो मिथिंगायारि सम्फद बेनिखायनो जोङो मैगंफोर जेरै दिंखिया इलांसि बेफोरबादिखौबो जों फालांगि खालामो आरो मैगं थायगं ओमफ्राय दंफांफोरखौबो जों फालांगि खालामो जेरै साल बेफोरबादि दंफांफोरा सिगुन बेफोरबायदि बेसे बेफोरबायदिआ बेसेन गोसा बेसेन गोसा ओ बेसेन गोसा बेफोरबायदिखौ फालांगि खालामो आरो बेफोरबायदिनिफ्राय फाननानै बेफोरबायदिखौ टेबोल आरांगा मासि बेफोरबायदि खालामनाय जायो जों बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो जेरै जेरैहाय जों गुबुन गुबुनाव फानहरो बाजार हाथायफ्राव लांनानै जों फानहैयो बेनिफ्राय बै बेनिफ्राय बै फालांगि खालामो आरो बेफोरबायदि जोङो गोबां थाखा आरजिनो हायो दंफांल' नङा बेनि उनाव औवा बेफोरबायदिखौबो जों सम्पदफोरखौ फालांगि खालामनो हायो बेफोरबायदिखौ जों गोबां आरजि थाखाफोर आरजिनो फैसा आरजिनो हायो बेफोरबायदिजों जों मुलाम्फा मोननो हायो जेराव जोंनि नांगौनि बारा जों सम्फदफोरखौ जों ओरैनो मोनो ओ जोंनि मिथिंगायाव थानाय सम्फदफोरखौ जों बाहायनानै माने गोसोबायदि जेरै हागौ एरैहाय जों बेफोरबायदिनो जों सम्फदनिफ्राय गोबां रां आरजि मुलाम्फा खालामनो हायो आंनि बुंनाया एसेनोसै मिथिंगायरि सम्फदखौ लानायनि बुंनाया